हल्लो हांजी हा हा असांजे शोरुम में त हरु तरीके जूं कारियूं मिली वेंदव तांखे तव्हांखे टाटा टैक्सस ई खपे फ़ीचर्स त ॾिसो हिनमें बाक़ी सभिनि कारनि सां ॾाढा ई वधीक बढ़िया अथव चाहे तव्हां हिनजी ए सीअ खे ॾिसी वठो त ए सी जी कूलींग ॿिनि कारनि सां बि ॾाढी जबरदस्तु अथव जॾहिं बि जिते बि सेन्ट केमेरा अथव उनजो रिज़ोल्यूशन बि एतिरो क्लीयर तव के तव्हांखे पीछे मुड़ण जी जरूरत ई न पेंदव सभु कुझु तव्हांखे साम्हूं खां ई दिखी वेंदो हिकदमि क्लीयरली ॿी विंडो स्टीयरिंग बि अथव इनमें के सेफ़्टी बैग बि तव्हांखे अवेलेबल अथव और हा हा सेफ़्टी बैग बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां उनजे लाइ त निश्चिंत रहजो म्यूज़ीक सिस्टम त ॾाढो ई बणिया अथव इनजो ॾाढो बणिया अथव मतिलब तव्हां हिकु बार प्ले करे करे खुदि ॾिसी वठिजो अची करे शोरूम में और ऑटोगीयर फ़ैसेलिटी बि इनमें तव्हांजी अवेलेबल अथव डिलेवरी त अगरि तव्हांखे कलर कोई स्पेसिफ़िक अथव त उनमें थोरो टाइम लगंदो अगरि कलर असांजे वटि अवेलेबल हूंदो त तव्हां तुरंत ई शोरूम खां खणी करे वञी था सघो पिया कलर त ईअं स्टील ग्रे हिन समय वधीक बणिया हले थो पियो बाक़ी त हरु कंहिंजी पसंदि पंहिंजी पंहिंजी आहे

हिनमें गोल्डन कलर बि तव्हांखे अवेलेबल मिली वेंदो और स्टार्टींग इनजी अथव अठ लख और अगरि तव्हां कोई स्पेसिफ़िक कलर चाहियो था उनजो थोरो सो जो है चार्च वधीक पवंदव हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु असांजो शोरूम जो एड्रस मां तव्हांखे मैसेज करे रखां थी तव्हां उन एड्रस ते अची करे मां सां मिली वठिजो ठीकु ठीकु हा धन्यवादु